हांव मोतीलाल ऑप इलॅक्ट्रिशनाको उलयतां म्हाका एक टी वी जाय आहली मुगे न्यू घोरा घालपाक केसली केसली टी वी आहा तुमकोडे म्हाका सोनीची जाय आल्ही हय फोर्टी टू इंच हय तेजे पयशे कितले फोर्टी टू इंच टीवीचे फिफ्टी ठावजण आनी कितें डिस्कावंट बीन ना आनी पेमेंट किश कोन करपा तुमगे कॅश काय ऑनलायन आं आनी इफ तुमगे डिसकावण्ट ना जाल्यार म्हाका कितें एशें कोन्न गिफ्ट रिटन गिफ्ट बी कितें मेळटोलें

आनी इफ सपोज टीवीन टी वी मोडली बीन जाल्यार म्हाका ती एक्सचेंज कोरपा कितले एश कोन हे पडटोले आं पांच वर्सांची आनी इफ सपोज ती टी वी म्हाक समज हे चेंज करपा जाय कितें सेटिंग्स टीवीचे जाल्या तें किश कोन्न तुमी गाराकोडे एक धाडटली तुमगे ऑप इलॅक्ट्रिशनाको आं टी वी म्हाक हे जाय आल्हे सपोज टी वी आमी डायनींग रुमान लायली तेक वायफाय कनेक्शन हा चोय तें कितलें एश कोन मीट कितलीं मिटरा डिस्टन्सान दिवपा पडटलें तेशें कोन्न विचारपा जाय आल्लें हां बरें थँक्यू